बच्चासभ आइकाल्हि जादातर मोबाइलमे गेम जेना अभीके टाइममे बीटल ग्राऊण्ड पबजी एलय रऽ तऽ एसने वीडियो गेम मोबाइलके आइसँ पाँच दश साल पहिले जे रहय नऽ अहाँकेँ बच्चासभके हाथमे मोबाइल नहि रहै मोबाइल नहि रहय जाहि चलते ओ भरि दिन तऽ पढ़ैत रहै लेकिन शामकऽ जे छै न अपन दोस्त महीमके साथमे गेम खेलयलऽ क्रिकेट फुटबॉल या किछु भी खेलयलऽ निकलैत रहै आब की छै आइकाल्हिके जमानामे जे टाइम मिलतो छै तऽ या तऽ यूट्यूब चलेतय या तऽ फेसबुक चलेतय या खेलइयएके मन छै तऽ मोबाइलेमे गेम खेलेतय एक दोसरके केकरो सम्पर्क नहि होइत छै आ अगर होइतो छै तऽ ओ गेम पर प्रेरित नहि भए पाबैत छै आ इस्कूलमे जे अहाँकेँ गेम तेम खेलाबै छै जेना क्रिकेट खेलाबै छै फुटबॉल खेलाबै छै सभकिछु खेलाबै छै हमरा इस्कूलमे हेबो करै सभकिछुकेँ व्यवस्था तऽ ओतय जेतना देर खेललक खेललक नहि तऽ जादातर उम्मीद नहि करैत छी खेलयके किआकि ओसभ जे आब कहिओ खेलय नहि छै एक दिन खेलतै तऽ देह हाथ दर्द करय लागैत छै तऽ एहि चलते ओसभ खेलयके कोशिशो नहि करैत छै